हाँ जी भैया एम पी ऑनलाइन से बात कर रहे हैं हाँ जी सर में सूरज बात कर रहा था मुझे एक बनवाना था हाँ जी सर मुझे हाँ जी सर विज़िट कर सकता हूँ लेकिन थोड़ी कोई डिटेल्स लेनी थी वो जान लूँ फिर सोप पर विज़िट कर लूँगा मुझे एक हैप्पी बर्थडे वाला बैनर बनवाना था तो उसके क्या चार्जेस है आप बता दीजिए मुझे अलग साइज के अलग अलग चार्जेस हैं आप जो है दौ दौ तीन का बता दीजिए और छ छ का जो प्राइस है वो बता दीजिए मुझे

हाँ जी सर तो सर मैं बोल रहा था कि अलग से कुछ और ऐड करवाना हो फ़ोटो या डिजाइन उसका अलग चार्ज रहेगा या फिर वो सब उसी में इंक्लूड रहेगा पर फ़ोटो या फिर उसी में दो तीन फ़ोटो ऐड हो सकती हैं

जी सर तो मैं अभी आज आर्डर करता हूँ तो मुझे कितने दिनों में मिल जाएगा कल दोपहर तक मिल जाएगा हाँ जी सर अगर मैं बड़ा और छोटा दोनों एक साथ बनवाऊँ तो कुछ डिस्काउंट वग़ैरह मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा हाँ जी सर

हाँ जी सर आपकी सॉप कितने बजे ओपन होती है ठीक है सर तो मैं कल आपके सॉप पर आ कर उसका फ़ोंट और जैसे डिजाइनिंग बनाना है वो आपको मैं सब बता दूँगा जी थैंक यू